آج ہم لوگ بات کریں گے ڈسبن کے بارے میں ڈسبن ڈسبن جو ہے ایک بہت زیادہ امپوٹنٹ چیز ہے جیسے کہ اب اپن کچھ بھی کھا لیے چیزاں لائک بسکٹ کے کرکڑے یا پھر چاکلیٹ کے کاور اور ایلس کچھ بھی چیزاں لے کے آئے گھر میں وہ سب چیزوں کو جو ہے اپن کھا لیتے کھا لیتے کدھر بنے ادھر کچرا نہیں ڈالنا اور یہ سب ایسا نہیں کرنا بولے تو اپن کیا کرنا ڈسبن کو یوز کرنا ڈسبن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے گھروں میں لائک یہ بیماریوں کو بیماریوں سے جو ہے اپنے کو اس اس اس سے چھٹکارہ ملتا لائک کون سی بھی چیز اپن آس پاس تو نہیں رکھ سکتے نا بھائی ڈسبن لائک کورس وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزوں کو اپن ڈسبن میں ڈالنا اچ پڑتا یہ سب ڈسبن میں ڈال کے دور رکھ دینا اور ڈسبن میں جو بھی پڑوڈکٹس رہتے لائک ہم کچھ بھی وجیٹیبلس لیے وہ کٹ کرے یہ ویجیٹیبلس کو بھی اپن جو ہے اس یہ سب چیزوں کا اپن کمپوس بنا سکتے لائک ایک ایسی کھلی جگہ اس کو زمین ایک زمین لے لو وہاں پر آپ اس کو تھوڑا کھودنا کھود کے اس کے اندر یہ سب ڈسبن کے چیزاں اس کے اندر ڈال دینا ڈالے تو یہ جو ہے کمپوس بولتے اس کو یہ کمپوس جو ہے کچھ دنوں کے بعد نہ پھر دیکھنا کور کرنے کے بعد میں دیکھنا یہ جو ہے اپنے پلانٹس کو لے کے ڈالنا اپن یہ پلانٹس کو بھی جو ہے ان سب چیزوں سے اچھی طاقت ملتی قوت ملتی تو ایسیچ لائک ڈسبن کے بہت سارے فائدے ہیں اور نقصانات کیا ہے نقصانات بھی تھوڑے بہت رہتے لائک اپن آس پاس نہیں رکھنا اس سے جو ہے مکھی مچھر این آل یہ سب چیزاں آ جاتے اس سے ہم لوگ بیمار ہو سکتے بیمار ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے یہ سب بیماریوں سے دور رہنا بولے تو اپن کو ڈسبن یوز کرنا